جس میں خواتین کے روزمرہ کے چیلنج ان کا بدلتا ہوا سماجی کردار اور موجودہ دور میں ان کے لیے تحفظ اور مساوی مواقع کا جائزہ لیا گیا ہے آئیے اس کا تجربہ مرحلہ وار کرتے ہیں پہلا خواتین کو روزمرہ کن چیلنج کا سامنا شہری علاقوں میں محفوظ نقل و حرکت عوامی مقامات ٹرانسپورٹ اور سڑکوں پر ہراسانی کا سامنا ورک پلیس پر امتیازی سلوک تنخواہ میں فرق ترقی میں رکاوٹ اور جنسی ہراسانی دوہری ذمہ داری گھر اور دفتر دونوںا امالنے کا دباؤ سماجی دباؤ سادی بچوں لباس یا کردار سے متعلق توقعات دیہی علاقوں میں تعلیم تک رسائی کی کمی خاص طور پر ثانوی و اعلیٰ تعلیم صحت کی سہولتوں کی کمی زچگی کے دوران مناسب طبی امداد کے عدم دستیابی بچپن کی شادی اور گھریلو تشدد معاشی آزادی کی کمی جائیداد میں حق یا نوکری کے مواقع نہ ہونا دوسرا گزشتہ برسوں میں ہندوستانی معاشرے میں خواتین کا کردار کیسے بدلا ہے مثبت تبدیلیاں تعلیم میں بہتری اسکول اور کالجوں میں لڑکیوں کا اندراج بڑھا ہے روزگار میں سمولیت خواتین پولیس وکالت پیٹل اور فوج جیسے شعبوں میں بھی نمایا ہوا ہو رہی ہے قانونی حقوق گھریلو تشد جہیز اور جنسی ہراسان کے خلاف سخت قوانین بنے ہیں جیسے سیاسی شرکت پنچایت سطح سے لے کر لوگ سبھا تک خواتین کا نمایاں کردار بڑھا ہے سماجی شعور میں اضافہ فلمیں میڈیا اور شوشل پلیٹ فارمز نے خواتین کی آواز کو جگہ دی ہے تعلیم میں سرمایہ کاری خاص طور پر لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ اور فاسٹ ٹریک عدالتیں خواتین کی روزگار کے مواقع بڑھانا ہند مندی اسٹارٹ ایپس سماجی رویوں میں تبدیلی گھریلو سطح پر تربیت باپ اور بیٹے کا کردار اہم ہے